जाहा बाथौआरि सिबियो दा बैसागो बोथोर सफैलायबाय नै दंफां लाइफां खिलिबोबाय दाउ खौवौआ गाब्बाय खौवौ खौवौ दा नै माबासिम जोंहा बैसागो एक थारिखआव जों बाउगोन खुंखा बाउगोन बायदिसिना बाउगोन गोदोआव दाथ' फुल फुजासो दानिया जाहा सिबियारि बाथौआरि फुलदोसो बाउओ गोदोनिया बेदर खुंखा अफ्रि सौराय बायदिसिना मबाायोमोन बाउओमोन दा जोंनिया फुलदोसो बाथौआरिया एक थारिख दिना फुलदो बाउगोन दा बिनिफ्राय जोंहा बे गोदोनि धोरोम बोलि होनायखौ गारनानै जों फुलखो फुजायाव फैबाय जाहा बैसागुआवहाय बै सौराय बाउगोन साहा बाउगोन बिनिफ्राय खुंखा बाउगोन बिनोसै आरो बिनिफ्राय काति काति फोरबोआव काति फोरबो आरो दोङो बिफोरो फोरबोआव मोनबा फोरबोफोरा बोसोराव बे मोनबा फोरबो मागो फोरबो मागो फोरबोखौ फिथा बाउओ जोंनिया दा बेयो बाथौआरि ओंखाम गोरलै बाउओ ओंखाम गोरलैयावहा जोंनिया खालामग्राया ओंखाम माइरं गोरलै बाउगोन ओमफ्राय ओंखाम जागोन न'खर न'खर बिबायदि आरो बिदिसो जायो ओंखाम गोरलैया दा जोंना मागोनिया फिथा बाउओ बायदिसिना खालामो बिनिफ्राय आरो आसार मासाव माबादोङो आथसुवा आथसुवा सातदिन सुवा नांना थायो होननानै जोंना थास थाङो बेयाव जों बाथौआरि दौरि दौसिफ्रा थांनानै न'खर न'खर थांनानै थास्रांनाङो बेनो आरो जों जेनेबा सातदिन थांनानै बिफोर जोंनिया बेयो सुवा नांदो होननानै थास्राङो आरो दौरि दौसिफ्रा न'खर न'खर हाबनानै सातदिननि उनाव रायजोआव फुजा होयो आरो बियो फुजा होनानै जोंनि रायजोयैनो जमाहै आर'ज खालामनानै फैजोबो रायजोआव बैसाग ओमफ्राय काति फोरबो बिनिफ्राय बुहुद माबा आथसुवा थालांदों आथसुवा काति फोरबो आरो बिनिफ्राय हम गोदान आघुन मास आरो सामफ्रोमबो सप्ताफ्रोमबो जोङो ओइ माबा आर'ज खालामो दिनै मंगलबार दिनै आर'ज प्रतिक मंगलबाराव जोंनिया आर'ज खालामो जों बाथौआरिया